ہمارے نزدیک سکھ مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں متوجہ کراتا ہے کیونکہ اس مذہب میں ایسا ہے کہ مطلب یہ لوگ زیادہ متحد ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں لنگر چلاتے ہیں اور اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہئے بھوکھوں کو کھانا کھلانی چاہئے اور جو مجبور ہیں پریشان حال ہیں ان کی مدد کرنی چاہئے ہمارے نزدیک ہندو مذہب میں ایک ایسا تہوار ہے راکھی کا تہوار وہ ہمیں بہت پسند ہے لیکن ہم وہ تہوار مناتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے مذہب میں دوسرے مذاہب کے تہواروں کو منانے کے لئے منع کیا گیا ہے